ईअं त नंढे ॿारनि जो शुरूआति में पहिरियां त हुनजो नाम करणु थींदो आहे ऐं पहिरियों अन्न वाति में पवंदो आहे उनजो अन्नकरण थींदो आहे ऐं मुनण थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जो पैर पंध करे हलंदा आहिनि ॿार उन्हनि जो सॼो रवाजु थींदो आहे ॿार पंध करनि था ऐं मुनण थींदा आहिनि उहे कीअं पाण खां पहिरियों अख़र ॻाल्हाइनि था कीअं हलनि था कीअं खिलनि था कीअं ॿार उथनि था विहनि था उन जे बारे में सॼे साल में उहा पाण पहिरियों ॿार जो ॾिसो वेंदो आहे ऐं उन जे मथां ईं सॼो ॿारनि जो थींदो आहे पाण खे कीअं ॿार छा ॻाल्हायो पहिरियों ऐं उन जो मुनणु छटियूं ऐं सभु रीति रिवाज पहिरें साल में थी वेंदा आहिनि जय झूलेलाल